अच्छा साढ़ै उधमपुरै च सबसे बड़ा त्यहार होंदा औंदा लोह्ड़ी लोह्ड़ी दा त्यहार जेह्ड़ा सारें कशा बड्डा पैह्ला त्यहार आंदा लोह्ड़ी दा रयोड़ियां मुंगफली बगैरा एह् बनाए जंदियां भन्नदे रयोड़ियां मुंगफली त्रिचोली बगैरा बनान्ने आं अस ओह् बंडने आं सारें अल्लै म्हल्लै बी दिन्ने आं ते आपूं बी खन्ने आं ते फ्ही ओह्दे बाद आई साढ़ी दवाली आई फ्ही दवाली आई ते ओह् बी पटाके छटाके फटाने आं अस शैल बनाने आं दवाली बी धूमधाम कन्नै फ्ही ओह्दे बाद अस दवाली दे बाद फ्ही साढ़ा मेला आई गेआ बसाखी मेला आई गेआ फ्ही अस बसाखी मेलै च जन्ने आं उत्थै न्हाने आं शाने आं अपनै मेला शेला दिक्खने आं ओह्दे च कोई चीजां शीजां मेलै च नमियां आई दियां होन तां ओह् खरीदियै लेआने आं घर च अपने च कोई मठाइयां लेआने आं मेलै जन्ने आं कोई जलेबियां लेआने आं कोई पकोड़े लेआने आं ओह् खन्ने आं मेलै च जन्ने आं ते फेर घर लेइयै खन्ने आं ओह् देख सुन्न करनी ओह्दे बाद फ्ही होई गेआ साढ़ा हून बड्डा मेला होई आ बसाखी दा फ्ही बसाखी दे आई गेआ साढ़ा सुद्धी औंदा बड्डा मेला सुद्ध महादेव औंदा शिवजी दा उत्थै लोक जंदे बड़ा बड्डा मेला होंदा ओह् उत्थै न्हाने आं श्हाने अस त्रै दिन दा मेला इत्थै बसाखी दा लगदा त्रै दिन गै मेला उत्थै सुद्धी लगदा अस त्रै दिन उत्थै जन्ने आं न्हाने श्हाने आं उत्थै बी अपनै मंदर शंदर बड़े बड्डे बड़े बड़े बड्डे बड्डे मंदर बने दे शिवजी दे उत्थै उत्थै बड़ी अच्छी सुहानी जगह् उत्थै दिक्खने आस्तै जन्ने आं अस ते ओह्दे बाद फ्ही अस फ्ही एह् होई गे पत्नीटाप लगदे जेह्ड़ेेेेेेेेेेे जिस बेल्लै गाने विंटर मेला लगदा जिस बेल्लै सर्दियें च विंटर मेला लगदा ते उस बेल्लै फ्ही उत्थै औंदे लोक बड़े बड़े कुड्ढ शुड्ढ लगदे गीत शीत गांदे लम्मियें भाखें गाने शाने होंदे गीतड़ू पराने गीतड़ू गांदे होंदे लोक ओह् गीतड़ू शीतड़ू गांदे उत्थै दो त्रै दिन ओह् बी रौंह्दा मेला उत्थै लग्गे दा ओह्दे बाद फिर अस समझ अस उत्थै बनाने आं यरा डिग्री कालेज जन्ने आं फेर उद्धर बनाने आं अस धनतेरस बनान्ने आं अजादी मतलब अजादी उत्थें हून उस बेल्लै जेह्ड़ी महात्मां गांधी जी दे लड़ाइयां उस बेल्लै बड़ियां होइयां उस बेल्ले दियां जेह्ड़ियां लोकें गी अजादियां मिलियां हा दिवाली शवाली बनाने आं ते उत्थे अस जन्ने आं डिग्री कालेज बगैरा झंडा शंडा चढ़ाने आं उत्थै बनान्ने आं प्रोग्राम करने आं खन्ने आं पीन्ने आं ते अपनै शैल बनान्ने आं अस पूड़ियां शुड़ियां बनांदे हल्वा शल्वा बनांदे मिट्ठियां मिट्ठे मठैन बनांदे कोई मठाइयां कोई जलेबियां कोई पकौड़े कोई रस गुल्ले कोई गलाबजामुनू एह् नेहियां नेहियां चीजां जेह्ड़ियां अस डिशां बनान्ने आं लेआने आं पाठ पूजा अपनी दिवाली दी करने आं इन्नी शैल पाठ पूजा करने आं ते साढ़ी जेह्ड़ी पूजा कीती जंदी ऐ